आङो बे जिउ आव सोलोंथाइखौ गोनांसिन होननानै सानो मानोना सोलोंथाइ गैयाब्ला जेबो जाया ससे लामा थांनो हाया लामा ओंखारनाय समाव साइनबर्द नुनो मोना मानोना आजिखालिनि मुगायाव गासैबो दिजिथेलजोंसो जाजोबसै सोलोंथाइ गैयाब्ला जेबो जाया फरायनो लिरनो रोङाब्ला जेबो जाया ससेबो थांनो हाया हथेलफ्राव ओंखाम जानाय बायदिसिना बेसाद लानाय गासिबो दिजिथेलजोंसो जाजोबसै फरायनानै लिरनानैसो जाजोबसै आरो आथिखालाव सोलोंथाइया बेसेबा गोनांथि जानानै फैबाय मानोना सोलोंथाइ गैयाब्ला जों दानि मुगायाव थांनानै थानांगौआ जोबोर गोब्राबसै मानोना सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो जेबो खामानि मावनो हाया मानोना जेरावबो सोलोंथाइ नांगौ जेरावबो फरायनांगौ जेरावबो लिरनांगौ लामाफ्रावबो साइन बर्द फोर नायनानैसो लामाफोरजों थांनांगौ गोनां जायो आरो लामा ससे ओंखारनायाव गुगल मेप नायनांगौ गोनां जायो नों लामाफोरखौ मिन्थियाब्ला साइनबर्द नायनांगौ जायो लामाफोरखौ मोनथियाब्ला गुगल मेपआव सार्स खालामनानै नायनांगौ जायो बेफोर गासिबो सोलोंथाइजों लोगोसे जाजोबो नों फरायनो रोङाब्ला आं फरायनो रोङाब्ला नों ससे लामा ओंखारनो हाया आरो नोंनि फरायनाय लिरनाय गैयाब्ला नों बबेबा थांनायाव साइनफोर होनांगौ जायोब्ला बेयावबो नों लिरनो रोङाब्ला जेबो जाया फरायनो गोनां जानांगौ लिरनो गोनां जानांगौ बिनिखायनो आथिखालनि मुगायाव सोलोंथाइया जोबोर गोनां जाबाय मानोना सोलोंथाइ गैयाब्ला जेबो जाया मयबा थांनाय जायगा बेरायनाय बेफोराव सोलोंथाइ नांगौ माबा मोनसे मावनाय खामानि मावनाय गासैयावबो सोलोंथाइ नांगौ बबेबा अफिसाव थांनाय बबेबा खामानि मावनाय बेयाव गासैयावबो सोलोंथाइ सोलोंथाइजोंसो जाजोबसै आजिखालि सोलोंथाइ गैयाब्ला जेबो जालिया